گاؤں میں سلاب آتا ہے تو کوسیی میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اس کے لیے تیرنے کے لیے سیکھنی پڑتا ہے بہت سے لوگ کو سکھایا جاتا ہے پوکھر میں ہو گیا ندی میں ہو گیا دھار میں ہو گیا گھر کے بگل میں پانی نہیں آتا ہے لوگ اور سیکھتے ہیں اور سکھائے بھی جاتا ہے کبھی کم پانی میں کبھی زیادہ پانی میں ہم بھی تیرنے کے لیے سیکھے تھے سیکھ چکے ہیں بہت سے لوگ جاتے ہیں ندی میں تیرنے کے لیے ہیلا سیکھنے کے لیے کتنا سیکھ جاتے ہیں کتنا نہیں بھی سیکھتے ہیں اور ہم بھی گئے تھے سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت ہم بھی سیکھ لیے ندی میں